अपना सभमे बहुत सुन्दर बात विचार होइ छै बड़का छोटकामे बहुत बात विचार होइ छै जनकपुर मे पूजा भऽ रहल छै जनकजीके पूजा होइ छनि तै बड़का छोटकामे बात विचार सुन्दर होइ छनि एकदम प्रेमसँ बात विचार होइ छनि सभ मिल जुलिकऽ बैठे छथि एकठाम गप विचार करै छथि